ऐसे तो बहुत से यहाँ पे बहुत से स्नेक्स होते हैं जो टाइम टू टाइम हम त्यौहार पे बनाते हैं लेकिन एक बहुत विशेष प्रकार का स्नेक्स होता है जिससे हम हमारे यहाँ त्यौहार पे बनाया जाता है उसमें से एक है खाजा जो जिसे मैदे से बनाया जाता है जो बहुत अच्छी डिश बन सकती है चाय के साथ खाने से भी उसे बहुत अच्छा महसूस होता है तो एक वो उस चीज़ों को मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि खाजा एक बहुत अच्छी मैदे की बनी हुई बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप सुबह हम चाय के साथ भी खा सकते हैं उसको खाने से एक कोई विशेष त्यौहार पर बनाया जाने वाला जैसे स्नेक्स है जिसको ये एक उसका एक स्वाद आता है बिस्किट की तरह उसको एक एक टुकड़ा बिस्किट की तरह हम देख सकते हैं उसको तोड़ने से ऐसा महसूस होगा आप बिस्किट खा रहे हैं और वो एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है जिसका यहाँ पे राजस्थान में बनाई जाती है